जय झूलेलाल हा हा हा सुञा थो तव्हां खे चओ बराबरि हा बराबरि आहे

हा हा

हा हा हा

दादी दादी पर मां मां हेॾनि ॼणनि खे चंपल विकिणियूं आहिनि कंहिं ईअं कुझु कंपलेंट कई कोन्हे अथव मूंखे ताईं पहिरों आहे मूंखे चओ त भई मूंखे चंपल इहो निकितो आहे मूंखे सम्झि में नथो अचे कॾहिं जी ॻाल्हि आहे इहा अरे बाबा इहा पका मुंहिंजी चंपल मां ई तव्हांखे थियो आहे कि न ॿियो कोई चंपल पातो अथव तव्हां हे ॾियनि बराबरि आहे पर हेॾा ॼणा मूंखा चंपल वठी विया आहिनि कंहिं कंपलेंट कोन कई आहे तव्हां ई पहिरां आहियो जंहिं मूंखे चयो आहे कि मुंहिंजे पेर में लिपियूं थी अचनि पइयूं मूंखे लॻे थो तव्हां पक ई पक ॿिए कंहिंजो चंपल पातो आहे मूंखे यादि आहे बराबरि आहे तव्हां मूंखा वठी विया आहियो मां उहा नथो चवा पियो मां उहा थो चवां पियो तव्हां जेके तव्हां जे पेर में जेके लिपियूं निकतियूं आहिनि न उहो ई मुंहिंजी चंपल मां न निकतियूं आहिनि अच्छा अच्छा ॾेखारियो हा हा हा बराबरि बराबरि बराबरि बराबरि हा इहो आहिनि जेको जीअं कंपनी जी मां तव्हां खे चंपल ॾिनो आहे कॾहिं उन जी कंपलेंट त आई कोन पोइ हाणे इहो कीअं थी वियो मां मां बि न सम्झी सम्झी सघां तव्हां इहा जो ईअं कयो तव्हां जो चंपल जेको आहे तव्हां मूंखे ॾियो मां ईअं चंपल कंपनीअ खे मोकिलियां थो ऐं चवां पियो पोइ भई हिन कंपनीअ में का ख़राबी आहे पोइ ठाहे करे ॾींदव जेका न थियो त तव्हां खे नओं जोड़ी चंपल के वापसि ॾींदुमि ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां खे तव्हां खे जेका तकलीफ़ तव्हां खे जेका तकलीफ़ थी उन लाइ मां माफ़ी थो घुरा ठीकु आहे न